हैल्लो नमस्ते रूमा जी ऐक्चुअली अस जम्मू हे आए दे ते असें गी कुसा ने सनाया कि जेल्ले जम्मू पुजगे तुं'दे कन्नै कन्टैक्ट करगे कि तुसें गाइड करगे जम्मू च केह्ड़ी केह्ड़ी ज'गां दिक्खनियां चाहि दियां केह्ड़ी केह्ड़ी ज'गां घुम्मनी फिरनी चाहि दियां दिक्खने आह्ले टूरिस्ट स्थल देव स्थान केह्ड़े असें उं'दे बारे थोह्ड़ा गाइड करगे

अच्छा अच्छा मिगी अज्ज सनागे उ'न्दे बारै इ'यां विस्तार कन्नै सनागे थोह्ड़ा जी अच्छा अच्छा अच्छा

हां

मतलब अगर अगर कोई इ'यां अगर कोई इ'यां हिल स्टेशन जाना होऐ ते अच्छा हां एह् बी ऐ हां अच्छा

चलो शुक्रिया तुसैें असें ई गाइड कीता